وقت کے ساتھ ساتھ اتّر پردیش کی جو آبادی ہے

کافی بدل گئی ہے کیونکہ پہلے یو پی جو ہے کافی بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا اب بھی بڑا صوبہ ہے لیکن پہلے یو پی میں اب کا جو اتراکھنڈ ہے وہ بھی آتا تھا جس سے یو پی کا رقبہ کافی بڑا ہوتا تھا لیکن اتّر پردیش سے اتراکھنڈ جب الگ ہو گیا تو یو پی کا جو جغرافیائی جو حالات ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یو پی کی آبادی بھی کافی تیزی سے بڑھی ہے جس سے یو پی کا نقشہ کافی چینج ہو چکا ہے اور لوگوں کا دوسرے صوبوں سے آ کر دوسرے علاقوں سے آ کر یو پی میں بس جانا بھی جس سے وجہ سے یو پی کی نقشہ کافی چینج ہوا ہے اور لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے دوسری جگہوں پر بھی جا کے بسے ہیں دوسرے صوبوں میں جس کی وجہ سے یہاں کی جو نکش جو جغرافیائی چینجنگ ہے وہ کافی ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو یو پی کو حالات کے ساتھ بدل کر رکھ دیا ہے